اسکولوں میں اردو ہندی انگلش میتھ سائنس اور کیمیسٹری بایو تو اور دیگر مضامین ہیں جو اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں اور اس کے جو ٹیچرس ہوتے ہیں سب الگ الگ ہر مضامین کا الگ الگ ٹیچر ہوتا ہے اور بہت ممکنہ طور پر ٹیچر رکھے جاتے ہیں جو بچّوں کو اچّھی طریقے سے پڑھا سکیں اور واقعی میں بہت قابل ٹیچر ہوتے ہیں جو بچّوں کو میتھ پڑھاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں یا پھر انگلش لینگویج اردو لینگویج ہندی لینگویج ان کے ماہر ٹیچر اسکولوں میں رکھے جاتے ہیں تا کہ بچوں کو